हलो हाँ अच्छा बोलिए आपको दुकान में क्या क्या चीज़ मिलते हैं मिलता है

बोलिए न

तो हमको चावल के में जहाँ दाल चावल लेंगे और कोलगेट लेंगे साबुन लेंगे बरस लेंगे तरह तरह के सामान बहुत कुछ लेना है तो होलसेल कितना है होल सेलर के रेट में दीजिएगा कि ऐसादीजिएगा हाँ हमारा छोटा मोटा दुकान करीब में है ठीक है तो होलसेलर भाव में दीजिएगा जे हम लोग को भी दो रुपया बचेगा और क्या क्या राशन देते हैं क्या बताइए कौन सा चावल है आपके पास हलो बोलिए न कौन सा चावल बेचते हैं कै तरह के चावल है आपके पास हाँ तो हर है दाल चावल भी लेना है न ठीक है तब तलक कुछ

तो ठीक है हम लोग आते हैं दाल चावल लेंगे हर तरह का सामान लेंगे दो रुपया कम करके दीजिएगा होलसेर के भाव में तो हम लोग मिलाकर और दो रुपया कमा सकते हैं हाँ

हाँ तो वही पूछ रहे या हम कोई दुकान छोटा पूटा करेंगे वहाँ वहाँ भी पैसा कम मिले जब लाकर के बेची ठीक है ठीक है ठीक है तो हम लोग आएँगे शाम में फ़िर हाँ तो दे दीजिएगा हमको चावल चार बोरा सब किराने का सामान है न ठीक है ठीक ठीक है हाँ तो वही हम सोच रहें ढूँढ रहें जे कहाँ से कैसा बचत मिले जे हम लोग लाकर के हम लोग भी आगे बढ़े बेचें मेरा भी बचत होए दो रुपया उसी लिए आपको कोई बात करते हैं हम लोग ठीक है तो

और कस्टमर बुलाकर लाएँगे अपने गाँव से हाँ दो रुपया कम दीजिएगा तो ठीक है सही है चलिए हाँ ठीक है ठीक है तो आएँगे कल आपको दुकान में क्या क्या चीज़ है लेना है मेरा और दुकान में भी देखना है कि आटा भी लेगी आटा कैसे देते हैं आप लोग ऑर्डर क्या करें ऑर्डर तो करेगी